जी नहि जी छै अपने बात ई छै जे हमरा अहिबेर वोट गिरबैके यऽ बुझलियै

छब्बीस नम्बर बूथ पर छै जी तऽ जी पर्ची तरची तऽ किछु भेटल नहि जी नहि किछु नहि भेटल यऽ जी जी भीतर भीतरमे कि बाहरमे ओ

अच्छा जी जी जी जी जी जी जी अच्छा अच्छा अच्छा आधारपर आधारपर गिरा सकै छियै नऽ अच्छा जी

जी जी अच्छा ठीक जी जी जी जी जी जी जी जी जी अच्छा जी अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी जी जी हुँ हुँ हुँ जी जी जी

ककरो देखेबाक नहि छै नहि अच्छा ओऽ अच्छा जी जी ओ मुँहो फुलाबैवाला छै